मैने दस दिन पहले एक सर्ट खरीदा था उसका कपड़ा बहुत शानदार गुणवत्ता का था उसमें बटन बहुत अच्छी फेसनेबल डिजाइन के लगे हुए थे कोलर मे जो बुकरम लगे हुए है वह भी शानदार है और मैंने इसको दो से तीन बार धो लिया फिर भी इसमें कोई सिलवट वगैरह नहीं पड़े इसके धागे नहीं निकले कुल मिला कर जो मैने शर्ट का शानदार क्वालिटी का है न तो इसका कलर जा रहा है बटन भी फेशनेबल डिजाइन के है वह हल्के से धोने में ही बिल्कुल साफ निकल जाता है